हलो आप राजेंद्र प्रसाद यादव प्लाटिंग ज़मीन के बारे में बोल रहे हैं अच्छा तो हम को कुछ ज़मीन चाहिए नहीं कुछ तो परिवार के रहने लायक़ और कुछ तो दुकान लायक़ है

कम से कम एक बीसवाँ तो होनी ही चाहिए ज़मीन एक बीसवाँ मतलब तेरह सौ स्क्वायर फीट उसको बोलते हैं हाँ उतना मतलब ये है कि हम को चार कमरा चाहिए उस में बन जाए सकता हैं ना हाँ हाँ अच्छा अच्छा तेरह सौ इकसठ है हाँ हाँ एक बीसवाँ होता है तो नहीं है तो छोटा ही परिवार छः कमरा बहुत अधिक बता दिए हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा तो ये ज़मीन की कीमत क्या पड़ेगी हम पक हम पक्के पोखरा के साइड में लेना चाहते हैं हाँ हाँ लेकिन वो भी ऐसा हो कि मतलब जैसे कि मतलब रोड से नज़दीक हो बहुत काफ़ी वो ना हाँ हाँ हम देख रहे हैं अच्छे ढंग से ठीक है ठीक है तो आप आप जब कहिए हम आ जाएं हम आपको ज़मीन आप ज़मीन हम को दिखाइए कल शाम को पाँच बजे हाँ हाँ हाँ ठीक है मान लिया ज़मीन तो हम आप से ले लेंगे तो उसके लिए जैसे हम को एक इंजीनियर चाहिए मतलब उसका नक़्शा बनवाने के लिए मकान का अच्छा

नक़्शा बनेगा तो देखिए जैसे नक़्शा बनेगा उसी के नक़्शे के अनुसार वो जैसे हम जैसे पैसा ख़र्च करते हैं हमारा वो बन जाए मकान तैयार हो जाए इसी नक़्शे के अनुसार अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो उसको पूरा कैश देना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा अच्छा ठीक है फिर हम आपको पाँच बजे मिलेंगे कल ओके